हाँ मैंने बैंक से एक बार लोन लिया था और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि बैंक वालों ने मुझे कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं किया और वह मेरे लिए कभी भी किसी भी तरह का नोटिस नहीं भेजा उन लोगों ने ओर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस तरह की बैंक का व्यवहार देखकर और बैंक का ये लोन लेने का तरीका आसान करना चाहिए और सुगम और सरल क्योंकि बैंक से लोन लेते समय हमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्सो की पूर्ति करनी पड़ती है इसलिए डॉक्यूमेंट्सो की पूर्ति के बिना पैन कार्ड आधार कार्ड और चेक पासबुक के ऊपर ही लोन देना चाहिए बैंक को इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा बैंक अपने परिवर्तनों में सुधार करें